हलो हलो हा साईं मां जय प्रकाश थो ॻाल्हायां जी जी जी जी मां त तक्ष आइ आई टी मां ॻाल्हायां थो हा मूंखे ज ज़रूरत हुई मां ॿिनि टिनि ॼणनि खे चयो हुयो की मूंखे कंहिं सुठे प्रॉपर्टी डीलर जी ज़रूरत आहे मूंखे पंहिंजे कंपनी जे ॿिनि माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो ऑफ़िस जे लाइ हुननि जे रहण जे लाइ हिकिड़ो मकानु किराए ते खपे मूंखे कंहिं बि पॉश लोकेलिटी में खपे ख़ासि कर के अगरि गोमती नगर में मिली वञे इंदिरा नगर में मिली वञे त उहो इलाही सुठो रहंदो हा ॿिनि माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो फ़्लैट बि टू थ्री बेडरुम जो अगरि फ़्लैट मिली वञे त हुन जी रिक्वायरमेंट ऐं असांजी लॻभॻि पूरी थी वेंदी पर इहो आहे की हुन जी लोकेशन सुठी हुजे ताकी मुंहिंजे माण्हुनि खे अचणु वञण में कोई असुविधा न हुजे बज़ट हाणे डिपेंड करे मूंखे हिकु न ऑफ़िस जे लाइ ॿिनि माण्हुनि जे लाइ मूंखे हिकु फ़्लैट किराए ते खपे हा हिकिड़ो फ़्लैट किराए ते खपे न न मुंहिंजे ऑफ़िस जे लाइ मुंहिंजा ॿार ॿिए ॿाहिरि था अचनि था उन्हनि जे लाइ मूंखे ॿिनि माण्हुनि ॿिनि माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो फ़्लैट किराए ते खपे हुननि जे लाइ मां ॾिसी रहियो आहियां मां कईं माण्हुनि सां ॻाल्हायो आहे त मां हिन महिल थोरो हुन में डिस्कस कयां थो की किथे मूंखे सुठो ऐं घटि अघनि ते फ़्लैट किराए ते मिली वञे इन करे मां खे तव्हांजो एड्रेस मिलियो जी न असांजो बजट किराए ते वीह पंजवीह हज़ार रुपए आहे पंजवीहें हज़ारें जे अगरि आस पास अगरि मूंखे कोई सुठी लोकेशन में अगरि जॻहि मिली वञे त उहो असां ॾिसणु चाहींदासीं हा पर मु मुंहिंजी जी जी मुंहिंजी बि हिकिड़ी इहो ई आहे की जंहिंजो बि मकानु हुजे उहो ईअं न इलीगल न ठहियलु हुजे उहा लोकेशन जेका हुजे उहा सुठी हुजे जिते ट्रांसपोर्ट जी फ़े फ़ेसिलिटीज बि हुजनि ईअं न इलीगल कंस्ट्र्क्शन कतई न ॾिजो कंपनी जो मामलो आहे असांखे कंपनी जी तर्फ़ां असां हुन खे वठंदासीं इन करे उहो ॾिसी करे मूंखे तव्हां ॿुधायो ॿिनि टिनि एरिया खे ॾिसी करे मूंखे सुठी लोकेशन में कोई सुठो मकानु तव्हां ॿुधाइण जी कोशिशि कजो हा असांखे असांखे हुन में कोई ऐतराज़ कान्हे अगरि मथे लैंडलॉर्ड रहे या हेठि लैंडलॉर्ड रहे असांखे ॿिनि टिनि कमरनि जी जेको बि उहो अवलेबिल हुजे उहो खपे बसि असांखे मैन जेका आहे की सुठी लोकेशन हुजे ऐं ट्रांसपोर्ट जो आस पास

ॿिनि महिननि जी कमीशन त दादा इलाही वधीक आहे न छो जो ॿिनि महिननि जी कमीशन हे मां ॿुधियो आहे हिकु महिने जी कमीशन न मां तव्हांजी ॻाल्हि सम्झां थो छो जो असां बि कंपनी जो कमु कंदा आहियूं न त असां जिते बि छो जो असां इहो वठंदा रहंदा आहियूं पंहिंजे स्टाफ़ जे लाइ त असां हमेशा किथे बि वठंदा आहियूं त असां हिकु महिने जी कमीशन ॾींदा आहियूं ऐं उन खां पोइ जो आहे असां उहो कंदा आहियूं असांजो पेमेंट में तव्हांखे लैंडलॉर्ड खे या तव्हांखे कोई तकलीफ़ु न थींदी असांजो बिल्कुलु साफ़ु सुथरो कमु आहे ऐं असां कोशिशि करे सु सुठी उन में कमु करण जी कोशिशि कंदा आहियूं हिकु दफ़ो अगरि तव्हां असां सां कॉन्टैक्ट में ईंदव असांजी कंपनी सां जुड़ंदव त अॻिते यार तव्हांखे बि सुठो बिजनिस मिलंदो अॻिते ॿी ज़रूरत पवंदी वरी मां तव्हांखे कॉन्टैक्ट कंदुसि त इन करे मां हा हाली त इहो न थो चई सघां की मां तव्हांखे ॿिनि महिननि जी कमीशन ॾई सघंदुसि फ़िलहाल मां हिकु महिने जी मां तव्हांखे कयां हाणे उहो मां ही शइ पंहिंजे ऑफ़िस जे ॿियनि हुननि सां ॻाल्हाए करे पोइ तव्हांखे ॿुधाए सघां थो तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो की तव्हां मूंखे जेकी ॿुधायो था इहो फ़्लैट इहो गोमती नगर में आहे की इंदिरा नगर में आहे विकास नगर में विकास नगर त थोरो परे थो पए साईं आउट ऑफ़ द रेंज हा असीं गुरुदेव अगरि इंदिरा नगर में मिले थो इंदिरा नगर में मेट्रो जी सुविधा बि आहे ऐं वरी इंदिरा नगर में मूंखे मिली वञे त इंदिरा नगर वधीक सुठो रहंदो ट्रांसपोर्टेशन जे हिसाब सां अगरि न हुजे त गोमती नगर बि पॉश आहे हुते बि रेलवे स्टेशन हाणे नओं खुली रहियो आहे हा एडवांस जेको हूंदो ॿिनि महिननि जो उहो उन जो उन में ॾियण खे मूंखे कोई दिक़त कान्हे एडवांस त पोइ अॻिते हली करे एडजस्ट थी वेंदो आहे पर एडवांस ॿिनि महिननि जो मां तव्हांखे ॾेई सघां थो एडवांस जी कोई प्रोब्लम न रहंदी पोइ इहो आहे की जेके बि असांजी डील थींदी उहा कंफ़र्म हुजे ऐं बक़ाइदा हुन जो पेपर्स ठहंदा उहो तव्हां सम्झो न त हाउस टैक्स ऐं वाटर टैक्स जो त लैंडलॉर्ड सां कंसर्ट आहे न उहो असां सां कीअं मतिलबु थींदो हो त ॾिसो असां बिजली जो न असां त वधी विया आहिनि उहो त ठीकु आहे पर असां बिजली जो बिल ॾींदासीं जेको बि असांजो बिजली जो बिल ईंदो उन जे लाइ तव्हां चवंदव त असां पंहिंजो सभु मीटर अलॻि लॻाए वठंदासीं ऐं पंहिंजो मीटर अलॻि लॻी वेंदो ऐं जेको इलेक्ट्रिक कनेक्शन जीअं थींदो उहो त असां इलेक्ट्रिक जो बिल ॾींदासीं ऐं ॿिया जेके असांजा ख़र्च हूंदा उहो असां कंदासीं बाक़ी सी सीवर ऐं वाटर टैक्स त इहो त मूंखे लॻे थो लैंडलॉर्ड खे ई ॾियणा आहिनि लैंडलॉर्ड ॾींदो आहे तव्हां उन्हनि सां ॻाल्हायो न था न त उहा जेका बि आहे उहो जेको बि आहे तव्हां उन्हनि सां उन जे लाइ तव्हां ईअं करो जेको बि तव्हांखे ॻाल्हाइणो न त उन में तव्हां उन्हनि सां ॻाल्हाए सघो थो थी सघे थो थोरो घणो रेंट वधाए करे रेंट में इनक्लूड करे विझनि इहो अलॻि सां कंडीशन न लॻाइनि छो जो उन में इलाही प्रोब्लम ईंदी त व वाटर टैक्स ऐं सीवर टैक्स जमा करण में केरु जमा कंदो छा कंदो उन में सौ तरह जी प्रोब्लम ईंदी उन जे लाइ तव्हां हिकिड़ो कमु करे सघो था लैंडलॉर्ड सां ॻाल्हाए करे थोरो घणो जेको तव्हांजो किरायो आहे सपोज वीह हज़ार आहे त वीह हज़ार पंज सौ करे वठो त उहो हिकिड़ो अलॻि सां इहो टेंशन न रहंदो हा कोशिशि ईअं कयूं की कंहिं खे बि तकलीफ़ु न थिए उन्हनि जो बि कमु थी वञे असांखे बि कोई अलॻि सां दिक़त न अचे त माण्हू ख़ुशि रहनि जी माण्हू हाणे ॾिसो जीअं आहे की जंहिं सां असांजी कंपनी जा माण्हू आहिनि ऐं असां जॾहिं उतां तव्हां सां थी वेंदी त असां उन्हनि जा तव्हांखे सॼा आधार पेन जेको बि तव्हां चवंदव उहो तव्हांखे प्रोवाइड कराईंदासीं असां जेको बि तव्हां वटि ठीकु ठीकु अछा अछा न न हाणे उहो अगरि पंडित आहिनि तव्हां उन्हनि खे खाइण पीअण जो अगरि उन्हनि वटि किचन आहे त उहो जंहिं ॾींहुं मां ॾींदुमि उन्हनि सां ॻाल्हाए सघनि था ऐं अॼु कल्ह जेको बि सभिनी खां वधीक ज़रूरत पए थी किराएदारनि जे लाइ त उहो उन्हनि जो पुलिस वेरिफ़िकेशन कराए छॾींदा छो जो असां उन तव्हांखे उन खे पेपर ॾींदासीं पर मां तव्हांखे इहो न थो चई सघां की अगरि हो पंडित आहिनि जेको अचे थो हाणे उहो बि साउथ मां अचनि था खाईंदा आहिनि की न खाईंदा आहिनि तव्हां पुछी इहो इहो सभु न तव्हां पुछी करे मूंखे ॿुधाइजो ऐं इन में मूंखे न थो लॻे की कंहिं खे कोई प्रोब्लम थियणु खपे पंहिंजे घर में माण्हू अॼु कल्ह छा थो करे छा न थो करे इने में ॿिए खे दख़ल ॾियण जी ज़रूरत कान्हे असांजे घर में ॿियो असांजी तव्हांखे मां इहो ॿुधायां थो असांजी कंपनी जी गेरंटी रहंदी कंहिं तरीक़े जी कोई बि कुझु तव्हांजे लैंडलॉर्ड खे कोई दिक़त न थींदी बशर्ते असांजे उन्हनि खे बि कोई तकलीफ़ु न थिए अननेसेसरी उन्हनि खे कोई डिस्टर्ब न करे परेशान न करे इन ॻाल्हि जो तव्हां ख़ासि ध्यानु रखंदा पंजनि सालनि जो कीअं कंदासीं साईं यारहनि महिननि जो एग्रीमेंट थींदो आहे यारहें यारहें सालनि जो ॿ ॿ एग्रीमेंटा न न यार असां इहो ॾिसो न न यारहनि यारहनि महिननि जो ॿ एग्रीमेंट तव्हां करायो उन्हनि सां ॻाल्हाए वठो असांखे ज़रूरत पवंदी त असां उन एग्रीमेंट खे एक्सचेंज करे वठंदासीं छो जो ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि जो पको न रहंदो आहे न की केतिरो टाइम रहंदा केतिरो टाइम न रहंदा त असांजी यारहें न तव्हां यारहें वारे महिननि जो तव्हां ॿ ॿ ठाराहियो उन में भले पंज परसेंट तव्हां उन्हनि खां पुछो पंज परसेंट उन्हनि खे हर साल जो जेको वधारो थींदो उहो बि असां कराइण जे लाइ तियारु रेडी आहियूं त मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि इहो ॿुधायो की जेको बि तव्हां मूंखे लोकेशन ॿुधाईंदव हो लोकेशन अहिड़ी हुजे ताकी कोई बि प्रोब्लम मूंखे न थिए छो जो मां तव्हांजी लॻभॻि सभु कंडीशनूं मञी वरितियूं आहिनि हा असां असांखां तव्हांखे बि फ़ाइदो ठीकु ठीकु ठीकु आहे साईं ठीकु